हाँ हमें बिजली दस घंटे मिलती है और बिजली बढ़िया थ्री फेस मिलती है बिजली कटौती के कारण गर्मियों के मौसम में हमारा हाल बेहाल हो जाता है क्योंकि गर्मी के कारण इतनी गर्मी होती है जिससे हमारे पसीने टपकने लग जाते हैं और हम लाइट वालों को गाली देने लग जाते हैं क्योंकि लाइट ना आने के कारण हमारे सभी मकान में बैठें हों तो वहाँ भी गर्मी लगती है और हवा भी नहीं चलती उमस पड़ती है तो हमें इतने गुस्सा आती है की लाइट वाले को काट पीट के खा जाएं इतनी गुस्सा आती है साले गाली देने का मन करता है उसको इसलिए हमें बरसात के मौसम में जब लाइट कट जाती है और हमने पानी नहीं भरा हो पीने का तो हमें इतनी बुरा लगता है कि शायद किसी को नहीं लगता होगा और सर्दियों के मौसम में जब लाइट कट जाती है तो उस टाइम कटौती ज़्यादा चलती है सर्दियों में क्योंकि सर्दियों में लाइट की खपत ज़्यादा होती है गांव में क्योंकि गांव में पानी की मोटरें चलती हैं जो खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है और सिंचाई के दौरान किसी की बिजली छ घंटे मिलती है हमें बिजली उस टाइम कटौती के कारण तो बिजली छ घंटे हम पानी की सिंचाई की मोटरें चलती है कंटिन्यू उससे बिजली ज़्यादा खपत होती है और हमारे बिजली कट जाए तो हमारा खेत अधूरा रह जाते हैं और हमें काफ़ी निराश होना पड़ता है क्योंकि हमारा खेत पूरा नहीं हो पाता और हमें काफ़ी निराश होना पड़ता है